हैल्लो हां जी नमस्ते मैंम नमस्ते हां जी हां जी मैम बोलनी हां जी हां जी मैंम कितनी बार इनको बोलते हैं पढ़ो पढ़ो यह पढ़ते नी हैं बच्चे हंजी ते फिर ठीक ऐ हां ठीक ऐ ठीक ऐ मैम